ओंख्रिनि बेलायाव आङो एसे सहससिन मोनो आरो बे दालिफोरखौ मानो होनब्ला दालिया एसे थाबसिन जायो एसे हाखु दाखु मावनायावबो बियो थाबसिन जायो मानो होनब्ला बियो एसे बिदिनो गोख्रै गोख्रै सुनानै एवबाय दै होबाय ओमफ्राय जानोबो मोजां मोनो आरो देहानि थाखायबो बियो भिटामिनखा बेयो मोजांखा ओमफ्राय जोङो जेब्लायबो बेखौनो बांसिन बाहायनाय जायो आरो सप्ताहायाव गैयाबाबो जोङो खनब्रै खनबासो जानाय जायो बे दालिखौ बेबायदि जायो आरो ओमफ्राय आरो गुबुन ओंख्रिबो जायो मोजां मोनो ओमफ्राय बेयो दाथ' गोजां बोथोर फैनोसै नै लाफा मैगं लाफायाथ' सायबाय ओमफ्राय सुबाय आरो बेनि माबाफोरा मानो संनांगौआ बिराद सहस आरो माने दै गुदुं फुदुंबाय दै गुदुं फुदुंनानै बेखौ संख्रि एसे संख्रै होबाय जिखुनु मा होनांगौ बेहाय होबाय आरो खारदैफोर एसे बेबायदिनो नाथुरफोरबो होजायो जोंनि बेबायदिनो जों जाफेरबाय थाग्रा नाथुर फिसाफोर होदो ओमफ्राय बेखौ एसे एग्लिदो ओमफ्राय बेयो एसे थाबनो बिदि दस मिनिटफोरजोंनो जों बेखौ फोमोननो हायो आरो लाफा ओंख्रिफोरखौ ओमफ्राय बेनो आं बेखौनो आङो मेसेंनि बोथोराव ओमफ्राय गोथावसिनबो मोनो आङो ओमफ्राय आरो मोजां मोनबावो बेबायदिनो दंबावो जाजायो बेबायदिनो फान्थाव आलु फान्थावफोराथ' गाव हारसिं जायोबा फ्राइ जाजायो बाथोनफोर सावनानै सिफ्लेजायो बेबायदि आरो ओमफ्राय आरो आलुजोंबो बेखौ लाब्रा लाब्रा बानायनानै बेखौ जायो जाजायो ओमफ्राय बेखोनो मावनो मोजां मोनो आरो आं मोजांसिन मोनो थाब थाब बबे मैगंफ्रा थाब जायो मावोब्ला बेखौ एसे साबसिन मोनो आरो बेखौ मावो ओमफ्राय बेबायदिनो जायो आरो बर'नि जोंनि जाग्रा ओंख्रि आरो दाथ' जोङो मा बाहायो जोंहा बेबायदिनो नारजि नारजिखौथ' बेबायदिनो जाजायो अनेक रोखोम जाजायो नारजिया बेबायदिनो मा होनो बेदरफोरजों दाउ बेदरजोंबो जाजायो आरो अमा बेदर आरो ओरैनो निरामिसबो जाजायो नारजिखौ नारजिखौबो जोङो सम सम जानांगौ मानो होनबा बियो देहानि थाखाय जोंनि देहायाव माने गोखाबो नांगौ नालाय देहानि थाखाय बेयो मोजांबो देहायाव गोखानिबो मोनसे भिटामिन नांगौ ओंखायनो जोङो नारजिखौबो जायो सङो आरो बेबायदिनो अनला बर'नि गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय बे अनला ओंख्रि अनलाखौबो जों जायो सङो मोजां मोनो आङो अनलाखौबो मानो होनब्ला अनलायाबो एसेग्राब खस्थ' नंखाया बे ओंख्रिया मानो होनबा बेखौ मोनसे नों मा मैगंजों एवो बिदि एवनानै दै होबाय बास नोङो माइरंखौ अन खालामबाय दाथ' जोंहाथ' बायदिसिना मोजां मोजां माबा ओंखारबोबाय मोनसे कारेन्टजों उनग्लिग्रा बेबायदिनो ओंखारबाय जोंहा बेबायदि उनग्लिनानैबो जों होनो हायो माब्लाबा नों एसेल' अन बानायनांगौबा नों थबसि एसे गिदिरफोर दङब्ला नों थबसिफोराव देनो हायो उवालाव देनो हायो ओमफ्राय जोङो बेखौ आरामसे एसे फोराननानै भयेमावबो सोनानै लानो हाबाय ओमफ्राय जों बेखौ संबाय थानो हायो आरो संबाय थानो हायो नारजिखौ अनलाखौबो ओमफ्राय बेबायदिनो जायो मोजां मोनो बे मा होनो लाफा दालि अनला नारजि बेबायदिनो आलु फान्थाव बेफोरखौ जोङो जानो मोजां मोनो आंथ' बिराद मोजां मोनो बेखौनो जोङो जोंथ' मावानानै जाग्रा मानसि जों बेखौनो मावनो मोजां मोनो ओमफ्राय बेखौनो जोङो बांसिन बाहायनायबो जायो आरो न'खरनि मानसिफ्राबो बेखौनो जानो बियो जायो ओमफ्राय बेखौनो बायनानैबो लाबोयो ओमफ्राय बेखौ माने बबेबा मैगंफोरखौ मोजां मोनाबा बेखौ मोजां मोनो बेखौनो जों बाहायसिनो आरो बेखौनो जोङो माने न'खराव बाहायबाय थाग्रा मैगं जोंनि थाखाय सोलिनो बांसिन सोलिग्रा जोंनि थाखाय न'खराव बाहायजाग्रा बे जोंनि थाखाय मैगं आरो बेयो देहानि थाखाय बाहायगग्रा बेबायदि आरो आरो जोङो मोन जानो हायो मेल्ला जोंहा मैगं दङ बेबायदिनो बेफोरनि अनगायै आरो जोंहा मेल्ला मैगं दङ दुन्दिया गोरलै दा दाथ' जोंहा गोजां बोथोर हाब्बाय दुन्दिया गोरलैबो ओमफ्राय दुन्दिया गोरलै होयोबा आरो साबसिन जाबावो आरो बे माबा आलु फानथावफोराव आरो बेबायदिनो मुला लाय सिनि बे लाय दङ बे मोनसे लाय दं गुफुर गुफुर ओमफ्राय बे लाया बिराद गोदै आरो बे लायखौ माने भाजा एवजायो बे जिखुनु मैगंफोरजोंनो बे भाजाया जाफाजायो आरो बेबायदि होदेरफा जायो बेबायदि ओमफ्राय बेबायदि मैगं गोथांखौ जों देहानि थाखाय बाहायनांगौ जानांगौ ओमफ्राय गथ' गथाय न'खराव सायस्थ' जायो देहाफ्रा गोख्रों थायो आरो बेबायदि बेखौनो जों जासिनो आरो मैगंफोरखौ दे